میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت تعلیم کو دیتا ہوں کیونکہ آج کے دور میں تعلیم کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا